हमर प्रिय पोथी जे यए ने श्रीमद्भागवत गीता छी हम ओकरा ने बहुत बेर पढ़लहुँ यए जतेक बेर पढ़ैत छी हमरा आओर इच्छा होइए कि एकरा आओर पढ़ी किआकि ओ पढ़लाके बाद ओहिमे जे ज्ञानके ओतेक ओतेक बात बतायल गेलैए तऽ ओ होइए कि जे अपन जिन्दगीमे ओकरा अपन जिन्दगीमे भी ओकरा लागी लागू करी तऽ गीता ताहि दुआरेसँ गीता हमरा बहुत पसन्द यए महाभारतोमे अर्जुनकेँ जे श्रीकृष्ण गीताके ही उपदेश दए कऽ कौरव सभसँ लड़ाइके लिए जे आगू बढ़ेलखिन रहए जब अर्जुन पाछू हटय लगलखिन रहए तऽ तखन गीताके ही उपदेश दए कऽ श्रीकृष्ण जी हुनका युद्धके लेल तैआर केलखिन रहए हँ आ जीवनमे जे जे कठिनाइ होइत छै ने ओहिसँ लड़यके भी सीखसभ हमरा ओ गीतासँ मिलैए तऽ एहि चलते हमरा गीता बहुत पसन्द यए